ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ تر اولڈ ایج والے لوگ کو پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ تو کسی کی سنتے نہیں ہیں اور جب بچے سکھاتے ہیں تو ان کی انا پر بات آتی ہے کہ یار یہ آج کل کے بچے ہمیں سکھائیں گے اس وجہ سے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھ نہیں پا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اور ہمت نہیں ہوتی ان کے اندر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اور نا وہ سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے بزرگوں شہر اور شہروں میں بزرگ لوگ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال نہیں کرتے پاتے ہیں اگر یہی چھوٹے لوگ کو وہ بڑا بنا کے ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھے تو وہ بھی کافی اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی خود کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں یہ جب قابل عمل ہوگا جب بزرگ لوگ چھوٹوں کی بات سننا چالوں کر دیں گے کیونکہ آج کل کے بچوں بچے ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں پر ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں سب پتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے کیسے کیا کرنا ہے سب